बैसो जानाय सुबुंफोरा गावनि देहाखौ जोथोनै एबा हेलडि यै लाखिनो थाखाय मरनिं प्रेकटिस रानिं खालामनाय जायो आरो यगा खालामनाय जायो आरो बे बेफोरबायदिनो फिसा फिसा गेम्स फोर गेलेयो जेरै बेदमिन्टन क्रिकेट आरो जगिं खालामो आरो रानिं बो खालामो आरो गावसिनि जा हेल्ट खौ बिदिनो मोजाङै लाखियो बिसोरो आरो फुंनि बारहावा जायो बेफोरबायदिनो बैसो जानाय सुबुंफ्राथ' बिदिहाय बारा गेम्स फोर गेलेनो हाया जायो नालाय बिनि थाखायनो बिसोरनिया मेन प्रेकटिस आनो रानिं आरो फुं फुंनि बारहावा जानाय आरो आरो बेफोर बायदिनो बिसोरो जेरै मरनिं प्रेकटिस आव साइकेल बो सलायो खायसे खायसे आरो बेफोरबायदिनो गोबां फिसा फिसा गेम्स फोर गेलेयो जेरै रानिं आरो बिसोरो मरनिं प्रेकटिस आव थाबायोबो आं एसेखौनो बुंनो सानबाय